नमस्कार सर हमें ऑफिस बनवाना है अपना हाँ काम करवाना है क्यों पंखा लगवाना है ए सी लगवाना है हाँ और ऊ जो रॉड है बलफ हाँ वो सारा काम तो आप तो वही आवाज आ रही है हमारी और ये पंखा किस कम्पनी का होगा ये बता दीजिए और तार अच्छे डालना सारे और हमारे यहाँ बच्चे हैं इसी वजह से हम लोग सब हमारा बजट जो है पचास हज़ार तक पचास पचास ठीक है आप फिर काम चालू करवाइए उसके बाद देखते हैं कह रहे हैं जो ए सी है और ये पंखा है और अच्छा होना चाहिए एकदम ए वन कम्पनी का तो आप जो है कब से काम स्टार्ट करेंगे तो ऐसा करिए आप हमारे यहाँ घर आ जाइए यहाँ हम आपको एड्रेस देंगे हमारे यहाँ आ जाइए और आप जो है हमारा जो नया ऑफ़िस बनाना है वो रूम आके देख लीजिए आप और बिल बना दूँ फिर हम चलिए ठीक है बजट ठीक है हम बजट मैनेज कर लेंगे आप आइए और देख लीजिए और हमें जो है ना सर काम जल्दी से स्टार्ट करवाना है हमारा ऑफ़िस जल्दी ही बनके तैयार के हम आपको जो है बजट डेढ़ लाख हैं आप जल्दी से काम करवाइए